जेह्के गाने मिगी सुनने बड़े पसंद ना ओह् साढ़ी डोगरी भाशा आहले गे गाने ना जियां के मिटठी ऐ डोगरें दी बोल्ली ते खंड़ मिट्ठे लोग डोगरे एह् गाना होई गेआ इसी मिगी बार बार सुनने दा बड़ा पसंद ऐ ते उआं गै इक दो गाना होर होई गेआ जियां फौजी आहला गाना ओह् नोकरियें गी नेईं जायां ओ फौजिया बै एह् आहला गाना होई गेआ ते अजकल दा बड़ा गै फैमस गाना होई गेदा ऐ काला काला कोट एह् गाना एह् जेह्के गाने ना जेहके अजकल मिगी अपनी डोगरी भाशा दे बड़े गा ज्यादा सुनना पसंद न ते एह् गाने ज्यादा तर में मोबाइल उप्पर गै सुनना होन्नां ऐ अजकल क्योंकि मोबाइल साढ़े कोल ऐ हमेशा होंदा ऐ ते साढ़ी इंडिया ने तरक्की बी इन्नी करी ओड़ी दी है के अजकल फाइब जी नेट चला दा ऐ ते नेट साढ़े कोल हमेशा होंदा ऐ ते फोने उप्पर जेल्लै मन करदा ऐ तालू गाना बजाई ओड़ने काला काला कोट मेरे दर्जी काले काले रंगे सीआं भला हो ते एह् जेह गाने सुनने गी बड़ा गै नंद औंदी ऐ मन जेह्का ऐ इक दम प्रसन्न होई जंदा ऐ तरिप्त होई जंदा ऐ अपनी डोगरी भाशा च मिटठी भाशा सुनियै जेल्लै मन करदा ओल्लै गै अस सुच दबाने यूटयूब उप्पर अपने गाना सुनी ओड़ने